ہندوستان میں بہت سارے ثقافتی روایت اور عقائد ہیں جو بہت نمایاں ہیں اور جن کا کردار ہمارے تہذیب کی پہچان کراتی ہے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہر اعتبار سے تعاون ہوتا ہے ہندوستان کے اندر دیگر ثقافتوں میں مختلف طریقوں سے نمایاں کردار ادا کرتی ہے جیسے کہ یہاں مذہبی روایت کا خوب بول بالا ہے یہاں پر ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت کیا کرتے ہیں جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے اس کے بڑا عکس دیگر ثقافتیں ایسی ہیں جن کو کوئی پہلو اشارے سے ہے ہی نہیں جس کے لیے اس چیز کی ذمہ دار خود ہی ہوتی ہے